तुस मिगी दस्सो तुस कुत्थै रौंह्दे ओ ते थुहाड़ी शुरुआती पढ़ाई कुत्थै होई होर अपने ग्रांऽ दे बारै दस्सो थुहाड़े ग्रांऽ च किस प्रकार दियां सुविधां न म्हौल कनेहा ऐ खेती बाड़ी कनेही होंदी रुख बूट्टे कनेह् न पक्खरु पखेरु कनेह् न होंदे जां रोड़ बगैरा कनेहा ऐ होर बी जेह्ड़ियां सरकारी सुविधा न क्या थुहाड़े ग्रांऽ च ओह् हैन तुस मिगी दस्सो तुसें जेह्ड़ी पढ़ाई कीती ओह् कुत्थुआं कुत्थुआं ते केह्ड़े केह्ड़े स्कूलै कीती ते इस अजकल तुस केह् करा करदे ओ ते इस बेल्लै तुं'दी मौजूदा स्थीति केह् ऐ ते इस स्थीति च पुज्जने आस्तै तुं'दी कु'न कु'न मदद कीती थुहाड़े मम्मी होर पापा होर बाकी तुं'दे रिश्तेदार दोस्त उं'दे बारे च दस्सो ते मिगी जानकारी देओ सर मेरा नांऽ रोमी मलकान ऐ ते में डुड्डू बसंतगढ़ दा रौंह्ने आह्ला मेरी स्टाटिंग स्कूलिंग मेरी प्राईमरी स्कूलिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् प्राईमरी स्कूल ठाल्ली थमां होई ते ओह्दे कोला बाद मिडिल स्कूल जेह्ड़ा हा मिडिल स्कूल सड्डल साढ़े ग्रांऽ च गै हा ओह्दे कोला बाद मेरी जेह्ड़ी ऐ हायर सकैंडरी जेह्ड़ा हा ओह् साढ़े ग्रांऽ च गै हा ते उस साल गै ओह् स्कूल अपग्रेड होआ हा ते ओह्दा नांऽ हा गवर्नमैंट हायर सकैंडरी स्कूल रसनीक दल ते सर गल्ल इ'यां जे सर साढ़े ग्रांऽ च जित्थूं तगर गल्ल औंदी ऐ सरकारी फैसिलिटी दी गल्ल ऐ फैसिलिटी ते सर में आखना जेह्ड़ी गवर्नमैंट दी तरफा जेह्ड़ी सरकारी सुविधा ऐ ओह् असेंगी बड़ी गै घट्ट थोआ दी ऐ ते साढ़ा ग्रांऽ ऐ जेह्ड़ा ओह् इक बैकवर्ड ग्रांऽ आक्खी सकदे ओ जित्थै डैवलप बड़ी गै घट्ट ऐ इसलै डैवलैप करा दा साढ़ा ग्रांऽ पर सरकार जेह्ड़ा बड़ा घट्ट ध्यान देआ दी ऐ हालांकि साढ़े ग्रांऽ च में तुसेंगी सनाई देआं साढ़े ग्रांऽ च रुक्ख बूह्टे बड़े शैल न बड़े शैल प्हाड़ न ते बड़ियां गै शैल जगह न उत्थै तुस जाओ उत्थै ते थुहाड़ा मन नेईं करना औने दा उत्थूआं

अगर तुस मन्नी लो के तुस जंगल जा देओ तुसें गी उत्थै बी बड़ियां बूह्टे परा चाऽ थ्होई जानी वराईटी ऑफ चाऽ जेह्ड़ी ऐ उत्थै थ्होई जानी साढ़ा ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ ओह् पीर पंजाल च पौंदा ते हून गल्ल करां मीं कि खूबसूरती आस्तै खूबसूरत जगह ते साढ़े डुड्डू बसंतगढ़ च शिवगली डुड्डू ते बसंतगढ ऐ जेह्ड़ियां बड़ियां गै शैल जगह न ओह्दे च गै साढ़ा ग्रांऽ औंदा ऐ साढ़े ग्रांऽ च बड़े उच्चे उच्चे प्हाड़ न ते कन्नै बड़े फेमस जेह्ड़े न मंदर न होर गल्ल औंदी ऐ कि ऐजूकेशन दी तरफा चलना ते लेई चलना में तुसें के ऐजूकेशन दा में आखना के बड़ा गै जीरो लैवल ऐ जेह्दी वजह कन्नै केह् होआ दा ऐ जे साढ़े बच्चे जेह्ड़े न मीं आक्खना चाह्न्ना के साढ़े बच्चें गी ऐजूकेशन बड़ी गै घट्ट थ्होआ दी ऐ टीचिंग ते ऐ गै नेईं उत्थै में अपनी गल्ल सनांऽ ते में बड़ी मुश्कल कन्नै बड़ियां गै कठनाइयां फेस कीतियां ओह्दी बजह कन्नै इत्थूं तगर पुज्जने आस्तै में अज्ज बी एह् सोचना जे मिगी बी ओह् फैसिलिटी थ्होंदी जेह्ड़ी के शैह्रा च थ्होंदी बच्चें गी ते अज्ज कुतै अच्छे जगह पर होना हा ते जिसलै में टैंथ पास कीती ते साढ़ा स्कूल उस साल अपग्रेड होआ हा ते उत्थै कोई स्टाफ नेईं हा में तुसेगी थोहाढ़ी जानकारी आस्तै सनाई ओड़ां जे साढे़ हायर सकैंडरी स्कूल च जेह्ड़े अट्ठ टीचर हे उं'दे च त्रै कंट्रैक्चूअल वेस हे ते पंज परमानैंट हे ते असें बड़ा गै सटर्गल कीती अपने ग्रांऽ च जेह्ड़ा त्रै चार किलोमीटर पैद्दल इक साइड दा जाना ते त्रै चार किलोमीटर इक साइड दा बापस औना ओह् बड़ा गै सटर्गिलंग फेस हा साढ़े आस्तै जेह्दे च साढ़े पेरैंटस साढ़े मम्मी पापा होरें साढ़ी बड़ी ज्यादा स्पोर्ट कीती मिगी जि'नें मिगी इत्थूं तगर पजाया इस प्लैटफार्म तगर पजाया उं'दा बड़ा गै ज्यादा कांटरीव्यूशन हा ते मेरे भैण भ्राएं दा बी ज्यादा कांटरीव्यूशन रेहा